رقاصوں کو کوئی پلیٹفارم نہیں ہوتا جیسے کہ اُن لوگوں کو وہ جہاں پہ ہوتی ہیں وہیں رہ جاتی ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتی ہیں نہ اُن کے لیے وہاں پہ ٹیوشنز وغیرہ ہوتی ہے جیسے کوئی سر وغیرہ ہوتے ہیں سکھانے والے کوئی بھی نہیں وہ اپنے آپ ہی سیکھتی ہیں کوئی اکیڈمی وغیرہ بھی نہیں ہوتی ہے آو اِسی وجہ سے وہ وہیں کی وہیں رہتی ہیں اُن کا کوئی کمائی کا ذریعہ بھی نہیں بن پاتا ہے بس وہ تھوڑا بہت جو ہوتی ہیں شادی وغیرہ میں جاتی ہیں تو اُس میں ہی کر کے آ جاتی ہیں تھوڑا بہت ہی پیسے مل پاتے ہیں پر وہ اپنے آپ کو بڑھا نہیں پاتی ہیں آگے اور جیسے اگر گاؤں کے مقابلے دیکھا جائے تو شہر میں زیادہ اِس چیز کی اگر وہی لوگ یہی چیز آ کے شہروں میں کریں جیسے شہروں میں کلب وغیرہ میں رقاصوں بہت اچھا کر لیتی ہیں اُن کی کمائی بھی اچھی ہوتی ہے پر گاؤں میں ایسا کوئی سنسادھن نہیں ہے اِس لئے اِن سب کو اِن سب کی چونوتی بھی کرنی پڑتا ہے